हॅलो आं कॅब ड्रायवराक फोन लागला न्ही हां हां ना हांव प्रिया उलयतालें हय म्हाका नोर्थ गोवा सगळे भोंवपाक जाय आशिल्ले म्हुणून

हय एक आमी आसा स जाणां आसा आमी म्हाका एक कॅब बूक करपाची आशिल्ली खंय वचपाचें म्हणजे नॉत सायडीच्यान जे बिचीस आसा पळय तें म्हाका चडान चड जात तितले एक पांच दिसां भितर कवर जाता तितले तरी पोव पळोवपाक जाय आशिल्ले वचपाचो वेळ एक सकाळचें आमी घराक डल्यान एक णव साडे णव म्हणल्यार सोडो शकता इफ जर तुमी बेगीन येता जाल्यार नाजाल्यार एक तुमकां तुमी इतले बेगीन पावना जाल्यार एक धाक लास्ट कारण लेटू बी असो कोता येना न्हू कारण मागी आतां वत चड लागता पळय सकाळी बेगीनू भायर सरल्या बऱ्याक पडटले आशिल्ले हय म्हाजो घराचो पत्तो हांव रावतां फोणे शांतीनगर हय आं आं आमी स जाणां आसा आतां जर म्हणजे पांच दिसाचे म्हणलें न्हू सो तुमका आतां वांगडात पे करचें पडटले काय किलोमिटरान तशे बी पे करचे पडटले म्हणजे आयज जर आमी बागा बीच गेली जाल्या बागा बिचाचे कितले किलोमिटर जाता ते प्रमाणे तुमका पे करपाक पडटले

आं म्हणजेर एक वांगडा बी पे करपा शकता तर हां हां आनीक आमी सो जाणां आसा सो आमकां गाडी व्हडली सांगची पडटली काय बर बारकेल्ली अं व्हडली सांगची पडटली पूण तितलें आमकां चड भाडें पडटले गाय सेम रेट आं सच जाणां हा म्हणून

आं हां आनीक पयशे तुमका कॅश दिवपाचे काय जी पे कारण सगळे अरेंजमेंट करचें पडटलें न्हू म्हणजेर जी पे दिवपाचे जाल्यार जाता पळय नाल्यार हय

केन्ना या गाय म्हणटा आतां ह्या न्हू सू सू सत्तावीस मेक फाल्यां फालेच्यान हय ताका लागून आयज बेगीन कॉल करुया म्हणले गाडी मेळना न्हू आतां सोंपेपणी मातश्यो मे म्हयन्या चड लोक भोंवपाक बी येता न्हू हय आं मेळटले न्हू तुमी

आनी आनी इफ जर आतां तुमचे म्हणजेर आत कितें जालें म्हुल्यार आतां एक्सिडंट व कितें जाल्यार आमकां तें भरचें पडटलें तुमचे पयशे कांय तुमीत पे करतले म्हणजेर बाय चान्स अशें कितें घडटा न्हू केन्ना चुकून सो अशे गाडये लागून बीन मार लागलो हें आमकां पे करचें पडटा काय तुमीत पळयतले हां तुमीच पळयतले फकत आमी भोंवता तें किलोमिटरा प्रमाणें पयशे दिवपाचे न्ही हां हां चलता चलता हय सत्तावीस तारखेक फाल्यां बरें हय हय साडे णव म्हळ्यार पावता न्हू तुमी आं हां हां बरें बरें पावात आनी आनी कितें बीन पयशे कशेय पे केल्यार जाता म्हुणले तुमी सो प्रोब्लेम ना हय बरें आमी साडे णव म्हणल्यार रेडी रावता तर तुमी मात्शे बेगीनूत ये जाता जाल्यार हां हां बरें बरें थँक्यू